हॅलो आं सांग कोण उलयता

आं सांग हय आमचेंच सांग हय हय सांग किदें आलें करता न्हू आमी सगळें काम काम चालू आहा सगलें करता न्हू विकली विकली आमी सगलें आतां किदें करपा जाय तूं तूं तुमी सोडटा थंय तुमचेत न्हू तें सगलें हांव स आं आमचे म विकले विकले आमचे मनीस येता तें इन्स्पेक्शन करपाक आमी धाडटा एवरी मंथ विकली तरी बरें बरें आमची गाडी येता एवरी वीक थंय एवरी वीक आमची गाडी येता थंय सगले क्लीन करपाक तुमी किदें पळोवपाक रावता थंय तुमकां खबर ना आनी थंय आमचो मनीस आसता न्हू हांव हांव थंय येवन पोव तुमचे हांव करता न्हू सगळे कितले पोव हांव तुमचे देखूत वाडो ना थंय कितलेशे वाडे हा थंय कितलेशे वाडे हा थंय तुमचे तुमचोच वाडो ना थंय सगलें पळयता हांव घेता न्हू ना म्हण सांगलां हांवें किदें सांगपाचें तुमकां आतां तूं उलयता तें सोड आतां तुका पळोवन आनी चार उलयतलें आतां कसले प्रोटेस्ट करा जाय तें करा तुमी म्हाका कितें करा करा आनी वाडयता तूं तूं इतलें सांगता म्हण आनी वाडयता ओके विकली दोन गाडी येतल्यो आमचे पळय पळय मागीर मागीर मागीर फोन मार आनी सांग जाता काय ना तें आं आनी किदें तूं नांव किदें तुम तुजे नांव याद करपाक बसलां आमी हांगा आरे चुप आरे तें कितें तुमचें एक एकट्याचें तर नांव याद करपा बसू हांव हांगा इतलें काम आसता म्हाका हांगा तुमचेंच ना तूं येता आनी पळयता हांगा केन्ना पळयता तुयेन कितले फावटी येयला हांगा ऑफिसान आं तर तुमकां वळखना कशें कळटलें आमकां आतां पळया नॅक्स्ट टायम येता तर पयता तुका उलया मागीर चल पळोवया पळोवया चल बरें